ओ सिनेमानि माबाखौ आलायारनखो आं मोजां मोनो आरो नायनो जोबोर हास्थायो एक्टरखोबो एक्टर एक्ट्रेसखो आङो नायनो लोगो हमनो लुगैयो आरो जोङो बे एक्टर एक्ट्रेसआ गोबां सावथुनखो मोजां मोजां देखाइयोनालाय बेखायनो आङो खाथियाव लोगोमोनब्ला हामगौ जायो आरो नायनो जोबोर हांखुर जायो आरो आङो ओ जोंनि बे दाबायदियाव आं लोगोमोनब्ला रायज्लायगोन आरो ए एक्टर एक्ट्रेसजों लोगो हमनानै बे एक्टर एक्ट्रेसा माबायदि माबायदि मोसायो माबायदि मायो बेफोरखौ आङो दिनै ओ नुबायना नुनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों बे एक्टर एक्ट्रेसनि फाव फाव फेसन खालामनायफोरखौ आङो ओ बे एक्ट्रेस एक्टर एक्ट्रेसखौ लोगो मोननानै आङो न'आव लाबोनोबो लुगैयो न'आव लाबोनानै मोजाङै रायज्लायनो लुगैयो आरोखि बे फिलमखौ गोदोनिफ्रायनो मोनखानाय बे आलायारनखोलाय जों उन्दै उन्दैब्लानो आलायारनखो देखाइखानाय आरो नै दाखालि बावैसोबो आलायारनखो देखाइखांबाय नामा आङो नायनो थांनाय जायासै ओंखायनोथ' दा जोबोद नायनो लुगैदों बे एक्टर एक्ट्रेसखौ ओ जोंनि बर'नि मोजां मोजां सावथुन देखायग्राफोरखौ आं मोजां मोनो आरो गोबां ओ एक्टर एक्ट्रेसानो मोजां मोजां देखायगासिनो बेनिखायनो आंबो आरो नायनो लुगैबाय दं आरो बेखौ आलायारननि एक्टर एक्ट्रेसखो ओ दा जोङो बे आलायारनखौ जोंनि बर' गासैबो मोजां मोनो आरो बर' हारियानो मोजां मोनो बिदिनो जों बे बर' हारिफोरा ओ बिदिनो जोंनि फिसा फिसौआबो गासिबो बेफोरबायदि जागोन नामा खालामनो हागोन नामा आंबो सानदों आरो ओ फिसा फिसौआबो बिदिनो मोसानानै दामनाय देनायजोंनो बिदिनो एक्टर एक्ट्रेस जालांनो हागोन नामा बेफोरखौ सावरायनो लुगैयो आरो बेफोरजों लोगो खालामनानै जयेन खालामनानै होनो हायोब्ला एक्टर एक्ट्रेसजों आंनि फिसाफ्राबो बिदिनो दावगालांनो हागोन नामा बर'नि थाखाय बेखौ आं सानदों आरो